भनसाघरमे खाना पिना बनबै छिए बरतन बासन धरै छिए चाइ पानी खाना पिना सब वएहमे धएलहुँ वएहमे अपन खाना पिना खएलहुँ पिलहुँ सब अपन घरमे किचन लोकसभ आएल अपन चाइ पानी सब देलहुँ वएहमे सभ अपन चाइओ बनेलहुँ कटोरामे धरबो कएलहुँ बरतनमे अपन सबकिछु कएलहुँ तऽ वएहमे भनसाभात सब अपन कएलहुँ कि आदमिओ बहुत छै नमहर आदमिओ छै परिवार छै सभ आबै छै जाइ छै बैठल बासल सभ वएहमे सब अपन खाना पिना भेल